ہیلو جی جی آپ صاحب کون بول رہے ہیں اچھا اچھا کیسے ہیں آپ

چُھٹی تو ابھی نہیں دے پاؤں گا آپ کو ابھی تو پڑھائی چل رہی ہے چُھٹی کیسے دے پاؤں گا آپ کو چُھٹی ابھی تو نہیں دے پاؤں گا ابھی دیکھیے ریحان کے پاپا آپ چُھٹی جو مانگ رہے ہیں بچوں کی لائف خراب ہوتی ہے بچوں کی پڑھائی خراب ہوتی ہے اور بچے جو ہیں جو جو پڑھ کر کے جاتے ہیں اسکول سے وہ بھول جاتے ہیں تو اِس لیے جو ہے بچوں کو ابھی چُھٹی نہیں دیتا ہوں کہ ابھی پوری پوری تیاری کرواتے ہیں تو تیاری کرنے میں جو ہے نا بچوں کو تکلیف ہو جاتی ہے مطلب تو اِسی لیے جو ہے ابھی نہیں دے پا رہے ہیں ابھی چُھٹی باقی اتنی کوئی ضروری ہے کیا اچھا اچھا تو ٹھیک ہے دیکھ لیجیے ویسے تو چُھٹی دینے کا تو کوئی وہ نہیں ہے لیکن درخواست لِکھ کر کے دے دیجیے تو ایک اپلیکیشن اوکے دیکھ لینا

دیکھیے دیکھیے ہوتا کیا ہے کہ بچے کی تیاری ہوتی ہے لیکن اُس کے سر پہ جب جب ٹیچر کا جب ہوتا ہے جب اُستاد جو پڑھاتے ہیں تو جب وہ پڑھاتے ہیں تو ایک دو دِن دو دِن تین دِن اور چار دِن جب آپ کہہ رہے ہیں کہ چار دِن میں تو چار دِن میں تو ویسے بھی آدمی جو ٹاسک ہوتا ہے وہ بھول جاتا ہے تو اِس لیے جو ہے بچوں کے اُوپر جو ہے پوری نگرانی رکھ کر کے جو ہے اُس کی پڑھائی کرواتے ہیں اور اسکول کی پڑھائی آپ چاہے جتنی بھی مضبوط سے مضبوط باہر کرا لیں لیکن جو ٹاکس جو یہاں پر دیتا ہے اسکول میں تو وہ تو وہ تو بچہ بچہ پھر اُس وہ مجھ بھول جاتا ہے نا تو اِس لیے جو ہے اُس کی یاد داشت کرنے کے لیے جو ہے اُس کو بچوں کو پوری نگرانی رکھنی پڑتی ہے ٹھیک ہے ٹھیک ٹھیک